میں روزانہ صبح چھ بجے سے سات بجے کے بیچ چار سے پانچ کلو میٹر دوڑتا ہوں اور دوڑنے سے پہلے میں کچھ نہیں کھاتا کیوں کہ کھانے کے بعد دوڑنے میں پریشانی ہوتی ہے تو خالی پیٹ رہنے سے دوڑنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور روزانہ چار سے پانچ کلو میٹر میں دوڑتا ہوں دوڑنے کے بعد پھر اچھے سے پانی پیتا ہوں اس کے بعد پھر ورزش کرنے کے لیے نکلتا ہوں اور ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ میں مختلف طریقے سے ورزش کرتا ہوں اور اپنے وزن کو اپنے سائز کے اعتبار سے متوسط رکھتا ہوں نہ بڑھنے دیتا ہوں نہ کم ہونے دیتا ہوں اور کھانے پینے کا خاص خیال رکھتا ہوں